हमरासब दिस मधुबनी जिला मे छै ओ बेसी सरकारी नौकरी पर जे छै से बेसी ध्यान देल जाइ छै सरकारी नौकरी भऽ जे जाइ छै ने ओ परमानेन्टली अहाँके भऽ जायत अहाँके से कोनो भी क्षेत्र मे अहाँके भऽ जाइ छै आ लेकिन निजी महिला सबके लेल ओ निजी जे होइ छै ने हुनका सबलए बेसी नीक भऽ जाइ छै जेनाकी ईमहर मिथला पेन्टिंग वला भऽ गेल सिक्की काज भऽ गेल सिक्की आर्ट भऽ जाइ छै कसीदा भऽ गेल या फेर जेना अदौरी सब ईसब ईहो सब बनबै छथिन जे बेसी एज के रहै छथिन ओ सब मतलब अहाँके अदौरी ईसब अदौरी दनौरी चरौरी ईसब बनबै छथिन जाहिसँ की हुनका मार्केट मे ओ बिकाइ छै फेर हुनका ओ रोजगार होइ छनि आर फेर मिथिला पेन्टिंग मिथिला पेन्टिंग बनै छै ओकरा बाद जेना चादर पर ओ बनै छै मास्क पर एखन करोना आयल छलै तऽ मास्क के बहुत बेसी डिमाण्ड छलै तऽ लोक मास्को पर कए के अपन अपन सेलिन्ग करै छलैथा जाहिसँ की हुनका ओ रोजगारो होइत छलनि हेँ आओर सामने वला के करोना के टाइम मे मास्क तऽ बहुत बेसी जरुरी भऽ गेल छलनि हेँ तऽ ओ मास्क हुनका एकटा ओ देखैयो मे सुन्दर लगै छलैया आओर एकटा ओ फैशन टाइपके सेहो भऽ गेल छलै फैशन मे अहाँ यूज कऽ सकै छी मतलब पूरा सरपट जे सफेद रहै छलै तऽ ओहिपर कला कऽ के अपन प्रदर्शनी सेहो केलथि ओ फेर सिक्की आर्ट एकटा खर सॅं बनै छै ओहिमे अहाँके सब रङ्ग के फूल आदमी के मनुख्क चित्र सब भगवान भगवती के चित्र सब बनायल जाइ छै से की ओ लोग बेचै छथिन सिक्की के ओकरबाद फेर अहाँके ओकर डाली मौनी फुलडाली सब जे होइ छै समान रखै लेल ओ समान छोट छोट समान रखै लए बॉक्स सब ओसब बनबै छथिन बाँस के बनै छै बाँसक समान सबपर पेन्टिंग सब कऽ के लोक अथी ओकरा रोजगार मे ओ करै छै अपन यूज मे होइ छै ताहि दुआरे सरकारी नौकरी तऽ लोक बेसी ध्यान दै छै किएकि ओ परमानेन्ट भऽ जाइ छै लेकिन निजी नौकरी भऽ जाइ छै जे आगू कखनो राखत कखनो नहि राखत कखनो हटा देत ओ अपन अपन लेकिन महिला के लेल ओ अपन खुद के लेल छोट छोट जे होइ छै ने व्यवसाय अपन ओ खोलै छथि तऽ ओ महिला के लेल बेसी नीक छै